हैलो आं जी आं जी अंजी अंजी सर अच्छा अच्छा

ठीक ऐ सर जी कोई गल्ल निं हां जी आं पूरा देआ नै आं घर पढ़ा दा ऐ करा दा मैह्नत सना दा हा की टेस्ट ऐ ठीक सर कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं सर जी ठीक ठीक ऐ सर जी ठीक ऐ